ہم اپنی آواز کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے بولنے کا ذریعہ کم کرتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری آواز میں تھکاوٹ ہو رہی ہے تو ہم بولنا کم کر دیتے ہیں دوسری بات جہاں پر ضرورت پیش آتی ہے صرف وہیں پر بولتے ہیں اور ہوں ہاں نا اس میں جواب دیتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہم نہیں بول پا رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں ہماری آواز تھک گئی ہے دوسری بات آواز کی حفاظت کے لیے ٹکنیک کن کن ٹکنیک دیکھیے بہت سارے گھریلو نسخے ہوتے ہیں جو کہ آواز کو سدھارنے کے لیے کام آتے ہیں پہلا نسخہ تو یہی ہے کہ آپ گرم پانی کریں گرم پانی کے غرارے کریں تو ہم اپنی آواز کو سنبھالنے کے لیے حفاظت کے لیے گرم پانی کر کے غرارے کرتے ہیں دوسرا ہم اپنی آواز کو سنبھالنے کے لیے وکس بھی استعمال کر لیتے ہیں اور وکس کے علاوہ ہم لونگ ہوتی ہے لونگ جیسے کہ گھریلو نسخہ ہے یہ ہم جو ہم ہم ہم استعمال کرتے ہیں تو لونگ ہوتی ہے لونگ کو ہم کھاتے ہیں جس سے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آواز صحیح ہو جاتی ہے لونگ کھانے سے آواز صحیح ہو جاتی ہے تو یہ سارے کچھ گھریلو نسخے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں